दा बैग्यानिक मुगायाव जोङो खेथि मावनोबो बहुद गोरलै मोनबाय आरो मोननायालाय मावनाय दांनाय बहुद सहाय मोनबाय मोननाया आथिखालावथ' माइ हानायाबोथ' बिराद मोजां मोजां मेशिन फैनाय जाहैबाय एबारथ' आङो बे कम्फानजोंनो सात बिगा हादों महनथामै सात बिगा हानानै जोङो बारा खस्थ' मोनखिसै आरो ओरैनो जिगाबा थाबोबाय जिगाब थाबोनायनि गेजेरजों आरो बेखौ जोङो जिगाबखौ उनाव बुथुमफिननो हायो हानायालाय जों दा बेखायनो माइ बजा रोगानांला माबा रोगानांला हाजिरा होनांला हानानै माइ गुथिखौल' दोनफैनाय जाहैथारबाय आरो न'आव कम्फानजों गावसोरनो हायो गावसोरनो थिंखिया बुंबाथाय लाबोयो ओमफ्राय दा आबाद मावनाया बहुद सहज जाबाय आरो माइ गायनायफ्रावबो सहज जाबाय गोदोनि बायदि हाल खदालजों थैसोम थामसोम मावनांला दा बेनिखायनो जोङो ट्रेक्ट'रफोरजोंनो हालेवना गायसै आरो लोगोसेनो जोङो दा बे गाइखेर बायदिसिनायाबो जों दा कम्फानिबो लानाय जाहैबायथ' मानैसो जों जारसि फिसिबानो बहुद माने न'खरखौ इसे सहाय खालामनो हायो आरो गाननाय जोमनाय ओरैनो बायदिसिना फराय होनोबो हाबाय गथ' गथाइ आरो लिटारसे गाइखेराव जोङो अबेबा अबेबा गाइखेराथ' बिराद मोजां मोजां गाइखेर दं लिटारसेयाव जों आसि थाखासिमबो मोनो बबेबा गाइखेरा फायना जायोबाथ' माबाबो मोनो सल्लिस थाखासिमबो थाङो आसिजों सल्लिसजों बहुद फाराग जायो बेनि गेजेरावबो थाहैबाय दा बेबायदिनो आरो गोदोथ' थैफ्राम थामफ्राम जोङो जों उन्दैयावथ' बहुत खस्थ' मोनबोदों मोननायालाय बे ओनसोलाव माने जेबो खायदायानो गैयामोन आरो जोङो उन्दैनिफ्राय बिराद खस्थ' खालामनानै देरबोनाय बन थोरि फाननानैसो जाबोनांगौमोन जाहैबाय बेखिनि ओनसोला दंफां दानना फाननाय थोरि हाना फाननाय सखआव लाङाबानो मोनजाया जाहैबायमोन आरो दा माने बहुद सहजाव फैबाय फैनायालाय मोजां मोजां खामानियानो सफैजोब्बायथ' सोरखारनि बेनिखायनो जों दा आबाद मावनायावबो माने बहुत सहज जाहैबाय मावनाय दांनाय आरो लोगोसेनो जोंनि दिननिखौथ' बुंनांला नै दानि मुगायाव बिराद मोजां आरो दा मबाइलफ्राबो गोदो बै पि सि अ आव थांलाय नांगौमोन दाना ज'नानैनो दिल्लि मुम्बाइ गासैबो माने रायज्लाय हरजोबनो हानाय जाहैबाय दा माने मुगायानो सोलाय थारनाय जाहैबाय आरो कम्पिउटार मुगा जाहैबायथ' बेनिखायनो दा रायजो जानो बारा खस्थ' जाला गोजान गोजान थाहैबाबो जों गासैबो खबर मोनखा जोबनाय जाहैयो मावनाय दांनाय गासैबो मा मा मावदों मा मा दांदों बेबायदि गासैबो मिथिखाजोबनाय जाहैबाय आरो बे कम्पिउटार मुगाजों बेनिखायनो जों दा रायजो जानायाव एसे माने सहज जाथारबाय आरो बेखिनियानो